हेल' हेल' औ नोंथाङा मानोबा फन हरदोंमोन अ नोंथाङा बेवहाय बेरायनो फैनो नागिरदोंमोन नामा दाथ' बेरायफै जायो मोजाङानो पार्कआ दा बेवहाय दाथ' बोथोरानो बारा मोजां नङा गसाइगावआव दा बेवहाय थांनो एसे उसुबिदा जागोन दां बेनिखायनो फैथ'आबा मोजां जायो दां मानि बोथोरा अखा हादों अखा हागासिनो आर जायगा जायगा दैबो लोमगासिनो नालाय दा लामाफोरा हान्था मेला खालामनाय आरो कर्ट कासारि खालामनायावहाय एसे माबा जागोन आरखि खस्थ' मोननो हागौ नोंथाङा बेनिखायनो फैयाब्ला गाहाम खोमा होननानै सानो आङो औ औ फैयोब्ला नोंथाङा बिदिनो अखा हायालासिनो बिदिनो एप्रिल मान्थफोराव फैब्ला मोजां जागोन दां बैसागु टाइमफोरावहाय माने बेफोरावहाय बोथोरा बिलाय जोलै फुलिनायफोरजों समायना जायो नालाय बेरायनोबो मोजां जायो अखाफोरा एफा एफा हायो ओमफ्राय बिलायफोरा गोरलै बिलाइफोरजों गोथांफोरा समायना नुयो बेवहाय आवजार बिफांफोरा बे टाइमाव बिबारफोरा बारनानै समायना नुहोयो नालाय बेनिखायनो नोंथाङा बै टाइमाव फैयोब्ला साबसिन जागोन खोमा बे समाव हाग्राबारियाव समायना बिबारजों बुंफबनानै जिब जुनारफोरजों सिखिरिफोरनि बिरबायनाय बेफोर बै टाइमाव समायना नुयो आरो नोंथाङा फैनो गोसोब्ला बै टाइमाव फैनो हागोन औ बेवहाय बहाय फैयोबा नोङो बिदिनो साहा पानि मोननो हागोन आरो थानो थाखाय बिदिनो मेरला सुबिदाफोर दं आरखि नोंथाङा बेखौ फैयोब्लानो मिन्थिनो मोनगोन दे बेनि जेबो जिंगा सिनाङा नाङा आंनो खबर हरनानै आं नोथांखौ बेरायहोनो हागोन मोजाङै मोजांनो जुदि नोथाङा माबाफोर उसुबिदा मोनोब्ला आं दं नोथाङा फैनानै बेफोरखौ उनावहाय मोजाङैनो मिनथिनानै लानो मोनगोन दे जेब्ला आं नोथांखौ लोगो मोनगोन अब्ला नोथाङा मोजाङैनो बेफोरखौ नायनानै मिन्थिनो मोनगोन दङ टेन्ट हाउस थानायनिबो सुबिदा दङ दा बोथोरखौ नायनानै जागोन आरो दा बायदि समावथ' नोङो थाजाया नालाय दैज्लां बोथोर बबेबा टाइमआव अखा लोमो दै हायो बेफोरबायदि जायो आरो दा नोथाङा बेनिखायनो मेसेंफोराव जुदि बिदिनो गोजां बोथोरफोराव स्प्रिंफोराव फैयोब्ला मोजां जागोन खोमा थानो हायो थानो हायो उसुबिदा गैया नोथाङा फैनो हागोन दे दे नोथांनि गोसो नोंथाङा बै टाइमाव होब्ला जोबोद मोजां नुफैगोन आरो हाग्रामाखौ दे दे नोंथां दे